औ आंनो मा बुक नांगौमोन मानि मेजरनि थाखाय बुक नांगौमोन पिप्ट सेमेस्टारनि आंना इकनमिक मोजरनि बुकनि नामाथ' मेटामेटिकल इकनमिक मोन अ होनबालाय आरोबाव बे मोजरनिनो बुक नांबावगौमोन गासै जोंना मोनथाम मेजर नालाय मोनगोन ना

मोनसेआ इकनमिक इकनमिक र नायफिननांगोनसो आङो बांद्राय गोसोयाव गैला इनभारमेन्टेल इकनमिक मोनसेया स्टाडि अफ इकनमिक अ होनबा बेसेबांजों मोनगोनथाय जोङो अर्डार होयोबा बेसे गोबाव लागोन वान विक अ एसे थाब खालामनो हागोन नामा

जोङो एसे बुरजा स्टुडेन्टआ बिस जनसोमोन मानि क्लास जासैना आगष्टनिफ्राय बेनि थाखायनो नांगौ जादोंमोन एसे थाब अ दे प्राइसआ बेसे बेसे जागोनथाय आमफ्राय प्राइसआ बेसे बेसे जागोन लेखानि दामफ्रा अ होमबा अ दे होमबालाय बुक खालामना दोनबानो जाबाय बिस जननि अ आं वाटस एप आवहाय माबा हरसै गासैबो एडड्रेस फोरखौ अ दे औ दे जागोन